دہلی میں کھیلوں کا شعبہ جو ہے وہ کئی طرح کے کھیل کرا کراتا ہے اور جس میں کبڈی ہے کرکٹ ہے باسکیٹ بال ہے اور بھی طرح طرح کے گیمس ہیں جو انسان کو فٹ رکھنے کے لئے ذہنی طور پر بھی اور فزیکلی طور پر بھی یہ چیزیں یہ گیمس کراتا آیا ہے اور کر رہا ہے